دیہی علاقوں کی ثقافتی شناخت کے تحفظ اور فروغ میں روایتی کھیل ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں روایتی کھیل ایسے علاقوں کی موروثی اور تاریخی تشہیر کا حصہ ہوتے ہیں جو ان علاقوں کی تگماداری اور تفریحات کو نمایاں کرتے ہیں یہ کھیل علاقائی تراس روایات اور مقامی فنون کو جاری رکھنے کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں ان کھیلو کی خصوصیت اور مواد عموماً علاقے کی زندگی اور تاریخ سے منسلک ہوتے ہیں جو ان کے مجتمع کو مختصر کرتے ہیں یہ کھیلو کے اجرا علاقے کی جماعتوں کی روحیات کو ترجیح دیتے ہیں اور لوگوں کو اپنی تراس کی قدر و قیمت سے واقف کرتے ہیں ان کھیلو کے تنوع اور مختلف مواد کا استعمال علاقے کے بوناپن اور تنوع کو بڑھاتا ہے یہ کھیلی علاقے تقسیم متحد کرتے ہیں اور مختلف مواقع پر مقابلہ کرنے کا موقعہ فراہم کرتے ہیں جو ان کے ترقی کے لئے مفید ثابت ہوتا ہے ان کھیلو کے تحفظ اور فروغ کے ذریعے ان علاقوں کے تگماداری کو ترویج دیتے ہوئے ان کی فرہنگی میراث کو زندہ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے